असांजे किचन में अहिड़ा कई गैजेट आहिनि जंहिंजे मौजूदगीअ जे बिना अॼु रोटी ठाहिण बिल्कुलु नामुमकिन आहे जीअं मिक्सर ग्राइंडर ब्लैंडर चौपर ऐं सभिनीनि खां वॾा गैजेट आहिनि फ्रिज माइक्रोवेव अहिड़ा कई नंढा वॾा गैजेट अची विया आहिनि जंहिंजी मदद सां माइयुनि खे ॾाढी हेल्प थी वई आ ॾाढी मदद थी वई आ उपकरण में त अहिड़ा आहिनि की चकला वेलण थाल तइयूं खुर्पियूं अहिड़ा कई नंढा वॾा उपकरण आहिनि जंहिंजे बिना किचन हलाइण त छा खोलण बि नामुमकिन आहे आभार